हमर डिस्ट्रिक्टमे बहुत सारा हॉस्पिटल हइ जैसेकि सरकारी सरकारिओ हॉस्पिटल हइ तथा प्राइवेटो हॉस्पिटल हइ सरकारी हॉस्पिटल भी ठीक ही हइ प्राइवेट हॉस्पिटल तो फिर भी प्राइवेटे हॉस्पिटल हइ ओकरामे फीस लागै हइ तऽ थोड़ा ओ अच्छा हइ आओर सरकारी हॉस्पिटलमे फीस नहि लागै हइ तो फिरभी काम चल जा हइ अच्छा सुविधा सरकारिओ हॉस्पिटलमे बहुत हइ कोविडके समय लेकिन उतना बेबस्था अच्छा नहि हलै काहेकि सरकारी सरकारीमे तो बिल्कुल बेबस्था अच्छा नहि हलै काहेकि उस समय लोकके पता नहि रहलै कि अचानकसँ लोक इतना सारा लोक आ जेतै तऽ जगहके भी दिक्कत रहले यहसभ वएहसब लेकिन कोविडके बाद अब सब सरकारी हॉस्पिटल पूरा देशमे बढ़िआँ बना ताकि आगे अगर अइसन कोइ दिक्कत अएलै तऽ अच्छासँ लोक ओकरा ओकरासँ डील करि सकए आओर पहिले पहिले सरकारी हॉस्पिटल सबमे ओतना अच्छा सुविधासब नहि हलै अभीके समय सरकारी हॉस्पिटल सबमे पूरा अच्छा बेबस्था आब हो गेलै हइ कोविडके बादसँ आओर हँ हमर हिसाबसँ हमर हिसाबसँ पूरा देशमे अइसन बेबस्था होना चाहिए कि हँ कमसँ कम बेबस्था पूरा सरकार हॉस्पिटल चिकित्साके मतलब पूरा सुविधा अच्छा होना चाहिए ताकि लोक जल्दी जल्दी अपना मतलब इलाज उलाज करा सकए सब कोइके इलाजके हक हइ इसीलिए लोक चिकित्सा सस्ता तथा अच्छा होना चाहिए सबके लिए